میرے گھر پر دو اخبار آتے ہیں اردو کا اور ہندی کا لہٰذا مجھے اخبار پڑھنے میں کوئی خاص انٹریسٹ نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اخبار میں کافی زیادہ پسند ہیں جیسے کہ اخبار کے کالم میں کہانیاں آتی ہیں تو وہ کہانیاں جو ہیں جیون شیلی کے بارے میں بتاتی ہیں روزگار زندگی کیسے چلائیں کیسے اپنے زندگی کو بہتر بنائیں تو مجھے اخبار کا وہ حصہ بےحد پسند ہے اور میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وہ جو ہے کہانی وہ اخبار کے خالی ایک چھوٹے سے حصے میں ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دو سے تین کہانیاں ہوں اور ایک پورے پیراگراف ہو بڑا سارا لہٰذا جب میں اس کہانی پڑھتا ہوں تو وہ مجھے کافی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے اور کافی میں زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس سے ہی میں پریڑنا لیتا ہوں اور پھر لہٰذا میں پورا اخبار بھی پڑھتا ہوں کیونکہ جس اخبار کے کونے میں چھوٹے سے کونے میں اتنی اچھی سی بات ہے تو اس کے پورے اخبار میں کتنی اچھی باتیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ پورے شہر کے دنیا بھر کی خبر دے رہا ہوتا ہے کہ آج کیا ہوا اور کل کیا ہونے والا ہے تو لہٰذا اخبار ایک بہت اچھی چیز ہے تو اب میں پورا اخبار پڑھتا ہوں اور مجھے اخبار پڑھنا کافی اچھے لگنے لگا ہے